اتّر پردیش میں کئی معیاری اور جدید ہسپتال موجود ہیں جو مختلف طبی خدمات فراہم کرتے ہیں میں چند بہترین ہسپتالوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اپنی خدمات اور معیار کی بنا پر مشہور ہیں سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹڈ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لکھنؤ یہ ہسپتال ملک کے ممتاز طبی اداروں میں شمار ہوتا ہے یہاں مختلف تخصصات میں علاج کی سہولت دستیاب ہے جیسے کارڈیولوجی نیوروسرجری اور گیسٹرو انٹرولوجی کینگ جارج میڈیکل یونیورسٹی لکھنؤ کے جی ایم یو ایک تاریخی اور معتبر ارادہ ادارہ ہے جو اعلیٰ معیار کی طبی تعلیم اور صحت کی خدمات فراہم کرتا ہے یہاں کارڈیولوجی آرتھوپیڈکس نیوسرجری اور دیگر اہم شعبوں میں بہترین علاج موجود ہے میدانتا لکھنؤ میدانتا ہسپتال مختلف جدید سہولیات فراہم کرتا ہے یہاں کارڈک سرجری آنکولوجی نیورو سائنس اور آرتھوپیڈکس سمیت کئی دیگر تخصصات میں علاج کی سہولت ہے رام منوہر لوہیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لکھنؤ رام منوہر لوہیا ایک اعلیٰ معیار کا طبی ادارہ ہے جہاں مختلف شعبوں میں تخصص علاج فراہم کیا جاتا ہے یہاں کینسر کے علاج نیفرولوجی اور سرجری کے میدان میں جدید سہولیات دستیاب ہیں انڈین اسپائن انجری سنٹر نوئیڈا آئی ایس آئی سی خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کی انجریز اور ریپلیکیشن میں مہارت رکھتا ہے یہ ادارہ اسپائنل سرجری نیورو سرجری اور آرتھوپیڈکس میں بہترین خدمات فراہم کرتا ہے جے پی ہسپتال نوئیڈا جے پی ہسپتال نوئیڈا میں ایک جدید سوپر اسپیشلسٹی ہسپتال ہے جو مختلف شعبوں میں اعلیٰ معیار کی طبی خدمات فراہم کرتا ہے یہاں کارڈیولوجی آنکولوجی نیورو سائنس اور آرتھوپیڈکس میں بہترین علاج موجود ہے اتّر پردیش میں مذکورہ ہسپتال اپنی بہترین خدمات جدید سہولیات اور ماہر طبی عملے کی بنا پر مشہور ہیں یہ ہسپتال مریضوں کو اعلیٰ معیار کی طبی خدمات فراہم کرتے ہیں اور مختلف تخصصات میں علاج کی سہولت فراہم کرتے ہیں